दौड़ैके सम्बन्धमे हमारासभ मानि ले दौड़ैके बेबस्थासे हमरासभ तऽ मैदानोमे दौड़ै छी सड़कोपर दौड़ै छी आओर खेतो खरिहानमे तऽ अपना किसान जतए खेतीमे काम करै छी तऽ ओतहु खेतोमे दौड़िके जाइ छी दौड़िके एहि आड़िसे ओहि आड़ि ओहि आड़िसे ओहि आड़ि अपना दौड़तो रहै छी काम काजो करैत रहै छी कोदारि खुरपी जे भी छै ओकरो लैके काम करै छिए दौड़िके एहिना पटवने करै छी तऽ दौड़िके एहि आड़ि दौड़िके ओहि आड़ि दौड़ तऽ अगरम बगरम ढेरी प्रकारके दौड़ यऽ तऽ हमरासभ कभी कभी मैदानमे जाके घुमै छी मैदानमे दौड़ै छी तऽ कभी काल असगरो दौड़ै रहै छी आओर नहि तऽ दोस्तोसभ आबि जाइ यऽ तऽ ओकरो साथमे दौड़ै छी आओर दौड़ै छी मानि ले रोडोपर आओर मैदानोमे खास करिके बेसी तऽ हमरासभ आइकाल्हि तऽ मानि ले गामघरमे कच्ची सड़कके मात्रा कम रहल यऽ जादातर तऽ पक्की सड़क भऽ गेल यऽ जकरापर दौड़ैके लेल तऽ किछु पाएरमे जुत्ता चप्पल लगैके दौड़ै पड़ैए नहि तऽ कच्ची सड़क रहैत रहै तऽ हमरासभ तऽ कच्ची सड़कपर खालिए पाएर जादातरके दौड़ैत रहै रहिए मैदानमे कोइ खालिए पाएरसे जादातर दौड़ दौड़ करैत रहै रहिए तऽ जाहि समयमे हमरासभ थोड़ा बहुत पढ़ैत रहै रहिए गामघरमे ओहि समयमे मास्टरो साहेबसभ हमरा सभकेँ प्रैक्टिस करबाबैत रहै तऽ इसकुलोमे दौड़ करबाबैत रहै रहै आओर कसरतो सब करबाबैत रहै रहै बहुत तरहके मानि ले कसरत सब दौड़ सब करबाबैत रहै रहै हमरासभ करैत रहै रहिए आओर खास करिके कच्ची मार्गपर हमरासभ बहुत अच्छासे टहलैत दौड़ैत रहै रहिए अभी तऽ मानि ले कोइ गाम नहि छै जे गाममे मानि ले पक्की सड़क नहि छै आओर पक्की सड़कपर दौड़ैके लेल तऽ थोड़ा बहुत दिक्कत होइ छै कँकड़ पाथरसब रहै छै रोडपर तऽ ई सबके लेल ठोकर लागैत रहै छै बिना चप्पल जुत्तासे तऽ दौड़ल तऽ नहि जाइ छै लेकिन कि करल जएतै ला लाचारमे तऽ चप्पले जुत्ता पिन्हिके दौड़ै पड़ै छै आओर नहि तऽ कच्ची मार्गपर मैदानपर तऽ बहुत अच्छा ढङ्गसे टहलैमे दौड़ैमे बहुत सुन्दर लागैत रहै रहै आओर अच्छा ढङ्गसे दौड़ैत रहै रहिए आओर टहलैत रहै रहैए